जल्दी में बनाना रहता है तो वही आसान होता है नहीं तो सिर्फ़ खीर बना देते हैं जिस में सिर्फ़ दूध हो और पानी की ज़रूरत होती है और वो जल्दी बन भी जाती है और समय भी नहीं लगता और लोगों को टाइम भी नहीं रहता उतना तो जल्दी बनाने में आसानी होती है वो हम जल्दी बना लेते हैं